उधमपुर जेकर अस डिस्टिक जेह्ड़े न अस्पिटल जिसी सफाखाना बी आखदे न जेकर ओह्दी गल्ल कीती जा तां उत्थै जेह्ड़ा ऐ लगभग जेह्ड़ियां स्हूलतां हैन

जेकर अस डिस्टिक अस्पिटल दी गल्ल करचै तां इत्थै तकर इवन डाक्टर बी जेह्ड़े न शैल न चैक अप बी करदे न ते बड़ा अच्छा तरीके कन्नै उ'नेंगी दिखदे न और जेह्ड़े निक्के निक्के अस्पिटल डिस्पैंसरियां जेह्ड़े प्राईमरी हैल्थ सैंटर न तां उत्थै कुतै न कुतै जेह्ड़ा ऐ ओह् दूर दराज लाकै बेच बी जेह्ड़े उत्थै केईं बारी स्टाफ जेह्ड़ा ऐ मौसम जेह्ड़ा खराब होने कारण नेईं पुज्जी पांदा ऐ उत्थै जरूर थोह्ड़ियां जेह्ड़ियां परेशानियां आंदियां न पर फेर बी उत्थै जेह्ड़ियां स्हूलतां जेह्ड़ियां दित्तियां गेदियां सरकार पासेआ कुदै न कुदै एह् स्हूलतां जेह्ड़ियां कामयाब बी हैन लोक जेह्ड़ा एह्दा जेह्ड़ा फायदा बी लै करदे न हैल्थ सरविस जेह्ड़े ओह्दे लिहाज कन्नै दिक्खेआ जा तां उधमपुर डिस्टिक मिकी लगदा के बाकी जेह्दे कोला केईं दर्जे जेह्ड़ी ऐ बद्ध न